पारंपारीक शेती वेवसाय हो एक चाळीस वर्सां पयलीं जवळ जवळ चाळीस पन्नास वर्सां पयलीं म्हजो बाबा म्हजो आजोबा ज्या टायमार शेत रोयताले त्या टायमार त्या स शेतान अनेक तरेचे घरातलीं सगलीं कुटुंबीय लोक कुटुंबीय लोक काम करताले काम करताले आनी भरपूर काम करताले सताक एकादर खोरें पिकास जावं बाकीचीं हत्त्यारां घेवन जमीन सपाट करताले आनी त्या जमीन सपाट करून ताजेर वेगळे वेगळे तरेचें पीक काडटाले तातूंत भितर प्रमूख पीक म्हण तें भाताचें आशिल्लें आनी त्या भाताच्या पिकाक लागून वेगळ्यो वेगळ्यो शेत शेतांनी एक वेगळे वेगळे तयार तरेच्यो कुणगे म्हुणून तयार करताले आनी त्या कुणग्याक आमचे जेन्ना बैल आसताले आनी बैलाक घेवन आमचे बाबा शेताक वताले आनी शेताक ते नांगरताले आनी त्या नांगरपा साठी आमकां तीं हत्त्यारां जाय पडटालीं आन् तीं हत्त्यारां साठी लाकडी नांगर आनी ताका एक लोखंडी पट्टी मारून ते ते नांगरपा साठी नांगरपा साठी हत्त्यार तयार करताले आनी प्रत्येक घराक बैल हे आसतालेत गायी आसताल्योत आनी तेन्ना तें नांगरून ताका एक पीक घालताले त्या पिकावळीक भरपूर पीक जातालीं आनी आमी घरचीं सगलीं त्या पिकाचेर डिपॅण आशिल्लीं आनी शेत करतास्तना शेत करतास्ताना त्या शेताक जें कितें खत खत जाय आशिल्लें तें खत आमकां आमच्या घरा कडेनच मेळटालें कित्याक पयलीं गायी गोरवां बैल म्हशी थंय तर खूप गोरवां आशिल्लीं तेन्ना आन् तेन्ना व्हडले व्हडले गोटे बी आशिल्ले आनी त्या गोट्याक जें शेण मेळटालें जावं किदें एकादें मूत मेळटालें तें पळय तें आमी सगळें जें कितें आसा शेणकर तें सगळें शेता व्हरून घालताले आनी त्या शेताक आमकां बरी पीक जातालीं त्याच बरोबर इतरय बी आमी कांयी सि सिजनल जें किदें इनकम काडपा ईन उत्पन्न काडपा मेळटा तें उत्पन्न काडपा साठी आमी दुसरी सुद्दा पिकावळ लायताले एकादें आमी पोरसूं म्हुणू करताले मिरसांग लायताले तेच बरोबर त्या मिरसांगाक आमी गोरवाचें शेण खताचो उपयोग करताले पूण आतां ह्या कालांतरान कायी गोश्ट्यो इल्ल्योश्यो कमी जायत गेला आनी आतां वेगळ्या वेगळ्या तरेचीं यत्रणां हांगा आयलात आतां स जीं जे नांगर जे बैल जे आशिल्ले ते सगळे कडेन त्या त्या शेतकऱ्या डेन कमी जालात आनी आतां नवीन मशिनरी शेत करपा साठी आयल्ले आसा आनी शेत करपा आयला खरी पूण एक कितें जालां शेत आतां रोवपाचें कमी जाल्लें आसा कारण शे शे शिक्षणा कडेन लोक चड वळ्ळे आसात शेतकीय वेवसायाक थोडेशे कमी प्रमाणाक वता पयलीं जशे शेत करताले तशें शेत करपा सोदना किद्या शिक्षण मेळ्ळें की भायर नोकरी करपा वता आनी नोकरी पासून जेन्ना तुका आर्थीक कमाई जाता तेन्ना तूं हळू हळू ताजो एक वेगळो तरेचो फरक जाणवता अशें म्हाका दिसता